हम सभ ग्रामीण किसान छियै आओर हम लोग कमसँ कम एक कठ्ठामे कमसँ कम एक डेढ़ किलो एक किलो खाद दए सकै छी किया हम सभ तऽ उतना किसानके बारेमे ओते जानै नहि छियै मगर तैयो हम सभ थोड़ा बहुत अपना खेती गृहस्थी कयलहुँ हम सभ गाँव घरमे छियै ने खेती गृहस्थी कयलहुँ तऽ ओहिमे हम हमरा सभके गुजारा चलल आओर हम लोगके मे सँ जाइ छियै मजदूरी करै लए तऽ कहियौ कहियौ भाड़ा भी लागि जाइ छै आओर मजदूरी बढ़िआँ ढङ्गसँ भी नहि मिलै छै कहियौ दू सए रुपिआ रोपा रोपै छियै तऽ दू सए रुपिआ दै छै आओर कहियौ छओ बजे कहियो नओ बजे गेलहुँ आओर छओ बजे अयलहुँ तब चारि सए रुपिआ देलक आओर कहियो भाड़ो लागि जाइए आओर पैसो नहि होइए आओर चलि आबै छी घुरिके तऽ हम लोग मजदूर छी तऽ मजदूर छी तऽ हमरा सभके तऽ काम रोजगार रोज तऽ नहिए मिलैए कहियो कहियो मिलैए वही खेती पथारी कहियौ मकई कमा लेलहुँ कहियो अभी पटुआके समय छै पटुआ उखाड़ि लेलहुँ पटुआ छोड़ा लेलहुँ आओर पटुआ छोड़ाके ओकरामे सँ सोन निकलल सोन निकलल तऽ एक बगल सोन करि लेलहुँ एक बगल सनठी करि लेलहुँ आओर ओते पानि तानिमे रहै छी कहियो काल मोनो खराब हो जाइए कहियो बाल बच्चा कहैए नहि जाइ लए तैयो पेटके भुखल आदमी कतय जायब ककरा कहब इसलिये अपना बोनि करै लिए जाइ छियै बोनि नहि करब तऽ के देत आज कलके जमानामे ककरो कोइ नहि होइ छै तऽ हमरा आरके इएहे अछि खेती इएहे गृहस्थी अछि इएहे विचार अछि हमरा सभके जे भाषामे हम सभ बोलि सकै छी आओर हम सभ तऽ मैथिलिये अपना बोलै छी हमरा सभके नहि आबैए अते हिन्दी अंग्रेजी तऽ हम लोग मैथिलिये बोलै छी कोनो काम करै लए जाइ छी तऽ अपना मैथिलिये भाषा बोलै छी किएक हम सभ दरभङ्गेके बासिन्दा छी इसिलिये